आङो ओ एम आइ रेडमि मबाइलनि मबाइलखौ ओ मोननैसो बाथ्रा बुंनो नागेरदों बि जाहैबाय आं बाहायदोंमोन सिगां रेडमि ओ नाइन प्र बिनि उनाव बाहायदों ओ रेडमि सेभेन प्र बेवहाय आङो गाज्रि माबाखौ मोन्दों ओ मबाइला बे गोदान आपडेट फैब्लाथाय गोबां प्रब्लेम जायो ओमफ्राय चार्ज बांद्राय थाया खम थायो आरो चार्ज जानायाबो जोबोद गोबाव नांगौ थाब जाया थाब जायिआव ओ जोबोर खस्थ' मोन्दों ओ बिनिफ्राय केमेराफ्राबो इमान खास जाया केमेराफ्रा माने ओ जुम खालामब्लथाय माबायो आरो बोरैबा गला गला जायो गावनाय गावनाय नुयो फट'फोरखौ ओमफ्राय मबाइलाथ' ओरैनो हेनसेड माबा हिसाबै लानो मोजांमोन ओमफ्राय खिन्थु बे खायसे फिसारसफोरा माबाफोरा मोजां नङा आरो ओम ओमफ्राय आरो मा जायो जुदि ओ हमना ला टु थावजेन्ड जेनेबा उम रेडमि सेभेन प्र ओंखारनायनि उनाव जुदि ओइट एबा नाइन ओंखारोब्लाथाय बे ओ सेभेन प्रआ माने बांद्राय खामानि होयि जालांनो हारसिंनो बया जालाङो ओमफ्राय उनाव लास्ट हालागि बाहायनो हायिआनो जालाङो गोदान जुदि ओ बिनि सायाव जुदि आपडेट लनस जायोब्लाथाय फुराना मबाइला एगदमबारे गारजि जालाङो बिनि पार्टसफोरखौ मोननो नागेरा बेनो